में इक साह्ड़ी मंगाई दी ही आनलाइन मिकी लग्गा दा हा इ'यां कि उसदा शायद इन्नी शैल नेईं होग क्योंकि जिन्ने बी में होर लोकें गी सुनेआ हा कि अम्म कदें कदें आनलाइन एक्सपीरियंस जेह्का थोह्ड़ा ओह् होंदा आर्डर करने दा ओह् ठीक नेईं रौंह्दा पर में ऑनलाइन इक साह्ड़ी आर्डर कीती दी ही मेरी बड़ी मर्जी ही कि साह्ड़ी लान दी की जे साढ़ा जेह्का पोशाक ऐ ओह् साह्ड़ी नेईं ऐ साढ़ी पोशाक जेह्की ऐ ते ओह् सलवार कमीज या सलवार पजामा ऐ जेह्का इत्थै दे लोक पांदे पर ऐकती मिकी ऐक्चुअली इक फंक्शन हा इक ब्याह् हा ते मिकी बड़ी मर्जी ही कि अ'ऊं साह्ड़ी पांऽ ते में आनलाइन इक साह्ड़ी आर्डर कीती दी ही ते ओह् जनेही उत्थै दित्ते दा हा फोटो जित्थै ऐग्जैक्ट उ'ऐ नेही आई दी ही कन्नै डिलिवरी इवन कि इक दो दिन पैह्लें होई दी ही डिलिवरी उसदी जि'यां उ'नें टाइम जेह्का उ'नें डेट दित्ती दी ही उस शा इक दो दिन पैह्लें गै डिलीवरी होई ही ते मिकी काफी अच्छा लग्गेआ ओह् प्रोडक्ट जेह्का उ'नें भेजेआ मतलब साह्ड़ी मतलब काफी अच्छी ही ते लैंथ बी ठीक ही इवन कि जैदा ट्रांसपेरेंट बी नेईं ही उसदे रिव्यू अगर मेरी साइड देना होऐ ते में ते आखगी बहुत ही अच्छी साह्ड़ी ही बहुत ही अच्छे प्राइस च मतलब कि काफी अच्छे दाम च मिकी थ्होई अगर इत्थुआं लैनी होऐ ते घट्ट शा घट्ट तिन्न ज्हार शा उप्पर गै साह्ड़ी थ्होंदी अगर इत्थुआं बजारे आनलाइन मंगाई इक ते घट्ट रेट च ते घट्ट रेट इच काफी अच्छी साह्ड़ी थ्होई क्योंकि अस इन्नी मैक्सिमम पांदे ते है निं ऐन कदें कदें पांदे ते काफी अच्छे दाम उप्पर अस मिकी ओह् साह्ड़ी थ्होई ही जेह्की में आनलाइन मंगाई ही होर में आनलाइन होर बी चीजां मंगाई दियां पर मेरा हमेशा जेह्का एक्सपीरियंस रेह्दा आनलाइन आर्डर करने दा हमेशा गै अच्छा रेह्दा